ड्रॉइंग ठाहींदे महिल असांखे आर्ट जो समान जी ज़रूरत पवंदी आहे जीअं टे आहे ब्रश आहिनि कलर्स आहिनि उहे सभु असांखे ज़रूरत पवंदी आहे असांजे मतिलब जीअं मनपसंदि राण त असांजा जीअं कंहिंमहिल आहे नटराज आहे ईअं सभु सुठा हूंदा आहिनि असां इन खे जीअं अमीनाबाद वग़ैरह मूं ख़रीदे वठंदा आहियूं अमीनाबाद में बि मिलंदा आहिनि असांजे घरनि जे आसपास बि मिलंदा आहिनि हर जॻहि मिलंदा आहिनि अहिड़ी कोई प्रॉब्लम न हूंदी आहे आर्ट जो सामान एतिरो महांगो न थींदो आहे नॉर्मल ई हूंदो आहे ऐं जंहिंखे अगरि आर्ट जो शौक़ु आहे त हो ख़रीदे ई वठंदो आहे हो नटराज वग़ैरह कंहिंमहिल जा हेडा कोई महांगा प्रोडक्ट किन आहिनि जंहिंखे डा जंहिंखे आर्ट में अगरि शौक़ु आहे त उहो ख़रीददो आहे ऐं पंहिंजी मनपसंदि आर्ट ठाहींदो आहे उन में उन खे को प्रॉब्लम न थींदी आहे मूंखे जीअं शौक़ु आहे मां आर्ट ठाहींदी आहियां भॻवान झूलेलाल जो बि चित्र मां ठाहियो आहे ऐं आर्ट इलाही सुठी शइ आहे ऐं स्टेशनरी बि कोई महांगी कोन्हे